हांजी हांजी नमस्कार हांजी हांजी ठीक हांजी हांजी एस्टीमेट फिर इस्टीमेट बीर एह् होना कि पाइप दी थोह्ड़ी फिटिंग ज्यादा होनी पन्दरां ज्हार बीह् लग्गी सकदा हां ते जेह्की पाइप दी ऐ ओह् अट्ठ ज्हार रपेआ ओह् जे नाह्ड़ी प्लास्टन हां हांजी कोई नि कोई नि घर आने केह् ऐ घर बी आई सकदे ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ बीर हांजी जिसलै बी तुस बुलागे बार बार बार तार बार थोह्ड़े दिक्खना होंदा जिल्लै बुलागे उसलै आई जाना कोई नि कोई नि कोई नि दे ए तुसैं बुलाना पौना भाई जी हांजी ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ जी दे मेरे सुन मेरा आक्खने दा मतलब हां एह् पता प्लास्टन दी पाइप बड़ी स्हेई रोह्नी एह् अट्ठ दी ऐ ते जेह्की ओह्की ऐ व् लोहे दी पाइप ओह् पंदरां दी ऐ उत्थै पंदरां ज्हार बी लग्गी सकदा ते प्लास्टन अट्ठ दी हां ते स्हेई बंदे ला दे गै प्लास्टन कोई नि कोई नि ठीक ऐ ओ ओ